हमरा पास जे छै से किचेनक जे कोनो विशिष्ट उपकरण चाही से नहि अछि उपलब्ध जेना कूकर साधारण कूकर अछि जाहिमे खाना बनाबैत छी तऽ हमरा सबके जल्दी बनैत अछि जेना दालि भेलै तऽ कोनो टोपिआमे बनायब या कढ़ाइमे बनायब तऽ ओ समय लेतै आ कूकरमे देलहुँ जे जल्दी भऽ गेल चावल जल्दी भऽ गेल सब्जी जल्दी भऽ गेल इएह सब छै जे कूकरके विशेषता छै जल्दी भऽ जाइया खानामे समयके बचत होइत छै इसकुल जयबाक रहल कॉलेज जयबाक रहल बच्चाके इसकुल भेजबाके रहल तऽ समयके किछु बचत होइत छै कूकरमे खाना बनेलासँ ओना तऽ मने पौष्टिकता जे छै से सेहो ओहिमे ढकल ढकिके बनायल जाइत छै तऽ मतलब ओहिमे रहैत छै खुला खाना बनेलासँ ओकर पौष्टिक तत्व किछु कम भऽ जाइत छै कूकरमे खाना बनेलासंँ जे छै से पौष्टिक तत्व जे छै से ओहिमे बरकरार मानल जाइत छै तऽ कूकर तऽ किचेनमे हमरा अछि ओहन कओनो विशेष उपकरण हमरा पास किचेनमे नहि अछि